ट्रैबल दे बारै च तुस गल्ल करा दे चलो अस ते देसी बंदे आं ट्रैबल ट्रोबल ते इन्ना अस जंदे नेईं ते जां अस ऐसा ट्रैबल आह्लें कोला ऐसा पैकेज ते बनोआंदे नेईं के जेह्ड़ा असेंगी मतलब के इन्ना ज्यादा कोई होंदा होऐ ट्रैबल आस्तै के मतलब ओह् चक्करें च अस पौंदे नेईं असें केह् करना होंदा दै अपने जेह्ड़े दो चार जेह्ड़े यार दोस्त होन केह् करना होंदा इक्क आपस बिच इ'यै गै असें इक्क इं'यां बनाना होंदा प्लान चल यार इन्नी देर होई गेई पैं कुतै घुम्मन नेईं गे चल यार घुम्मी शुम्मी आह्नेआं अपने निक्के जि'यां बचपन च होंदे ही दोस्त यार होंदे ही कुतै पिकनिक जाना होंदा हा अग्गै पिच्छै घुम्मने आस्तै ते इ'यां करदे चल यार पैं प्लान बनाइयै घुम्मन चली पौनेंआं दंऊ चऊं दोस्तें कन्नै दऊं चऊं दोस्तें मतलब की आपस च सलाह करनी ते चली पौना निक्के होंदे साढ़े उत्थै निक्के मंगला माता ही ते असें केईं बारी प्रोग्राम बनाना ते चली पौना ते चल मैटाडोर बिच गै अपने मजे करने ठीक ऐ दऊं चऊं दोस्तें किट्ठे होइयै निकली जाना घुम्मने दा शौक बी बैसे बचपन च गै होंदा बड्डे होइयै बी बड़ा ज्यादा होंदा अज्ज इद्धर चलने आं अज्ज उद्दर चलनें आं ते जिल्लै फिर थोह्ड़ा बंदा बड्डा होंदा अपनें बी निक्की मुट्टी जाच सिक्खी लैंदा

ते जेह्ड़ियां इंसान गी ओह् केह् करदियां के सारा कुछ भलाई दिंदियां परेशानियां भुल्ली जंदियां बंदे गी जेल्लै कोई बंदा कोई ऐसे बैसे टूर उप्पर निकलै ठीक ऐ ओह् मजा एह् होंदा बंदे गी ठीक ऐ चल यार अग्गे पिच्छे गे हे कुतै ते घुम्मी शुम्मी घरै परेशानियां भुल्ली जंदा दियां ते में इ'यै आक्खना चाह्ना मतलब कि ट्रैबल शरैबल दा चलो ठीक ऐ अजकल जमाना गै चेंज होई गेआ हून ट्रैबलें आह्ले कम्म होई गे पैह्लें कोई ट्रैबल ट्रूबल दे कम्म नेईं हे कोई जैंट बगैरा नेईं हा बंदा इं'यां चुनदा हा उस एरिये गी कोई दिखदा नेईं हा आपूं उसलै जैंट होंदा हा ते आपूं गै ट्रैबल दी प्लानिंग करनी होंदी ही असें ठीक ऐ केईं बारी अपनी फैमिली गी घुमाने आस्तै लेना होऐते उ'नें गी बी इं'या करदे हे चल यार अपनी फैमली गी घमाई आह्नेआं ठीक ऐ ते बड्डे ठीक ऐ उयै सिस्टम रौंह्दा अपना के मतलब कि ट्रैबलिंग दा जेह्ड़ा ट्रैबल दा जैंट होए चंगा इ'यै आपूं बनाओ टूर आपूं घूमों जि'यां स्कूल टाइम उप्पर घुम्मी शुम्मी सकदेओ मजे कन्नै ठीक ऐ एह् चिजां होनियां चाहिद आं